آپ گانے کو اپنی زندگی کے دیگر پہلو جیسے کام یا اسکول کے ساتھ کس طرح متوازن رکھتے ہیں بھائی ہمارے گھر کا معاشرہ اس طرح کا نہیں تھا ہمیں تو گانے سے آج تک کوئی پالا ہی نہیں پڑا ہاں مدرسوں میں نعت ضرور سنائی ہیں اور گانا تو ایک شیطانی رکن ہے اس سے شیطان پیدا ہوتا ہے بس ہم نے کبھی کسی اسٹیج پہ یا کبھی اسکول میں گانوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں اور باقی یہ ہے گانا بہتر چیز نہیں ہے شاعری ہے یا رات ہیں نظم ہیں ان سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے گانے سے تو اصلاح کا تو مطلب ہی نہیں ہے ایک طرح کا منورنجن ہے شیطانی شیطانی وسوسے ہیں